आं गंसे खलम बायदोंमोन नाथाय खलमनि बेसेना गिबियाव बा रां मोन नाथाय दायो बारायनानै गंसेआव स्नि रां जाबाय आं बेखौ दुखु मोन्दों नाथाय आङो खलमखौ बाहायनानै बांद्राय जेबो गोरोन्थि एक्सपिरियेन्सखौ मोननाय जायाखै मानोना जोङो बयबो स्मार्ट जेल खलमखौ बाहायो जों बयबो मिन्थिगौ स्मार्ट जेलआ माबादि